जी हमारे लोकल में सुहागपुर में मड़ई एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर हम महमानों को ले जाते हैं और हम स्वयं भी कई बार यहाँ गए जो कि सतपुरा

क्षेत्र है यहाँ पर एक तालाब है जो छोटा है यहाँ जंगली जंगल काफी क्षेत्र में है जिसमें कई पर्यटक स्थल हैं जैसे रेस्टोरेंट काफी फेमस हैं और घूमने के लिए जंगल में हम तालाब के उस साइड नाव से जाते हैं और वहाँ कई प्रकार के जानवर जंगली जानवर देखने को मिलते हैं और वन विभाग द्वारा काफी उन जानवरों एवं उन क्षेत्र की काफी सोनद्रीकरण एवं उनका देख रेख किया जाता है जहाँ हम स्वयं स्वयं मेहमानों के ले जाना पसंद करते हैं और हमारे क्षेत्र का एक पर्यटक

पर्यटक स्थल है जो होशंगाबाद ज़िले मध्य प्रदेश तहसील सुहागपुर में स्तिथ है जो हमारे गाँव से लगभग बाईस तेईस किलोमीटर के समथिंग है यह हम